आंथ' दा रंजायो मालाबा नखरनि दुखु दाहाफोरखौ दोन्थ'नानैबाबो आङो समाव रंजानांगौ जायो खुसि खुसि थानांगौ जायो जों दामानि सामफ्रोमबो जोङो दुखुआवबो थाबाय थानो हाया समाव बिदिनो लोगोफोरजों रंजा बाजा जोङो मिनि खुसि रायलायनानै थानांगौ जायो आरो जोङो दा बेफोरनो आरोखि जोंनि रंजानाय बाजानाया बेनोसै जोङो संसार जानाय नालाय समाव खुसि समाव रंजा नांगौ जायो समाव दुखुयावबो थानांगौ जायो बेबायदि आरोखि